आं मोनसे जे अर्डार खालामदोंमोन नाथाय बे जेआ आंनि थाखाय साबजानाय नङा बेखायनो आङो बे जेखौ रिफान खालामदोंमोन नाथाय बे रिफान खालामनायनि फैसाया हाबबो हाबफैयाखै बेखायो थाबैनो आंनो सेंक बे एकाउन्टआवहाय सोनानै हरोब्ला मोजां जागौमोन